गर्मीमे तऽ जेना मॉर्निंग वाक करै छियै हमरा रहए दए भोरेकेँ सबे रोज हम टहलै लए जाइ छी हमरा बहुत नीक लागैए टहलैमे पैँतालिस मिनट तक हम रोज टहलै छी भोरकेँ गर्मीमे सवेरे सवेरे पाँच बजे उठै छी तखन कुल्ला आचमन करै छी सवा पाँचमे चललहुँ छओ बजे तक रिटर्निंग आबि जाइ छी गर्मी महिनामे ओ बढ़िआँ मस्त लागै छै टहलैमे बहुत अच्छा हवा भी अच्छा लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै ठण्ढा महिना भी टहलि लै छियै सुबह सुबह गर्मी आबै छै फुल कपड़ा पिन्ह लेलहुँ ऊनी कपड़ा पहिर लेलहुँ पुरान जुत्ता मोजा हाइ नेक सोइटर मफलर टोपीसभ लगाए कऽ हाथमे दस्ताना नुकाए कऽ लगाए कऽ ठण्ढी रहै छै तऽ दस्तानासभ लगाए कऽ चलि दै छियै हम जे गेलहुँ दू किलोमीटर जाइ छियै दू किलोमीटर आबै छियै शरीरोमे गर्मी भए जाइ छै ओकरबाद जे छै आ मॉर्निंग वाको भए जाइ छै बड्ड नीक लागै छै ठण्ढीमे बरसातमे तऽ बरसात बहुत अच्छा लागै छै हमरा बरसात हमरा पसन्द अइ फेबरेट छै बरसात जब जब होइ छै तब तब हम नहाए लै छियै मुदा रातिकेँ जब होइ छै तखन हम नहि नहयलहुँ लेकिन दिनमे मह नहाय लेलहुँ बहुत रोज नहि नहयलहुँ बरसात तऽ रोज रोज थोड़े छै कभी कभी एकाध दिन होइ छै अच्छा लागै छै बरसातमे नहाबयमे बरसातमे नहाए कऽ आ चलि अयलहुँ आ अपना घरमे कपड़ा उपड़ा पहीर तहीर लेलहुँ लेकिन गर्मी महिना मॉर्निंग वाक करयमे बड़ी बढ़िआँ लागै छै सवेरे सवेरे मस्त लागै छै ठण्ढी महिना तऽ शरीरमे गर्मिओ चलि आबै लेकिन पूरा कपड़ा ठण्ढी महिना ढाकय पड़ै छै शरीरकेँ नहि तऽ ठण्ढा खसि गेलै दिक्कत भए जाइ छै ठण्ढामे गर्मी नीक जेकि ठण्ढा नहि नीक ठण्ढामे पूरा कपड़ा पहीर कऽ चलू आ गर्मीमे एगो हा हाफ पैन्ट आ एगो टी शर्ट नहाए लेलहुँ चप्पल जुत्ता जे पहिर कऽ आरामसँ चलि देलहुँ गर्मीमे गर्मीमे बड्ड नीक लागै छै ओहन ठण्ढिओमे नीक लागै छै लेकिन गर्मीमे ओहिसँ बड़ा बेहतर होइ छै आ ठण्ढीमे उएह कपड़ासभ पहीर कऽ जाए पड़ै छै आ गर्मी महिना तऽ डियोके शर्ट पहिर कऽ एगो पैन्ट एगो शर्ट पहिर कऽ चलि देलियै तऽ आरामसँ कोनो दिक्कत नहि छै इएह लए कऽ दौड़यमे बड्ड नीक लागै छै